چند دنوں پہلے میں نے آفر میں بہت ہی بڑھیا جینس آڈر کی تھی ابھی حال میں ہی مجھے میرا آڈر ملا میں اپنی جینس کو پا کر بہت خوش ہوں جینس کی اسٹریچنگ بہت بڑھیا ہے کلر بھی جیسا تصویر میں بتایا گیا تھا ویسا سیم آیا ہے اور جینس کی کوالیٹی بہت ہی اچھی ہے پہننے میں ایک دم کمفرٹیبل ہے سائز بھی ایک دم پرفیکٹ آئی ہے جینس کو پہننے بعد بےچینی ذرا بھی محسوس نہیں ہوتی ہے